हिन्दी भाषा में मुझे कुछ अनोखे शब्द लगते है जैसे कि प्रकृति प्रकृति का नाम सुनते ही हमें प्रकृति का कितना सुन्दर दृश्य देखने को मिलता है आँखों के सामने जैसे कि सौन्दर्य सौन्दर्य से हम किसी कि सुंदरता को दर्शा सकते हैं